हुन जि'यां दिक्खो बड़े सारे फंक्शन होंदे न ग्रां बिच होई गे जां जेह्ड़े शैह्र च होई गे उत्थै अगर असें गी जरूरत